हमारे पंचायत में सबसे बड़ा बिजनेसमैन किराना स्टोर है किराने में लोग सामान गिनते हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुविधा क्या है कि किसान लोग जो है समय पर पैसा नहीं रहने के कारण उधार में सबसे ज़्यादा फसता है इस बिजनेस में जिससे बिजनेस बीच में टूट भी जाता है और आने वाला कल में बहुत से दुकानें बँद होता जा रहा है पँचायत में बहुत ऐसा दुकान है जो बंद भी हो चुका है और यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस हम देख रहे हैं कि यहाँ हाट हाट का सबसे अच्छा ये है कि यहाँ बिजनेस में लोग नगद लते हैं नगद बेचते भी हैं और हाट पंचायत में दो हाट लगती हैं लोग पंचायत में वहाँ का सबसे अच्छा है बिजनेस लोग छोटे व्यापारी सामान लाते हैं छोटा भी व्यापारी है तो अपना बिजनेस चला लेते हैं लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए पंचायत में अभी उतना आदमी जो पैसे वाले होते हैं वो तो कर ही लेते हैं जिनके पास छोटा बिजनेस है जैसे आलू हो गया प्याज हो गया ये लोग छोटा छोटा व्यापारी अपने हाट में छोटा भुर्जी लगाकर अच्छा मुनाफा ले कमाते ही हैं और एक यहाँ तँबाकू का बिजनेस सबसे बेहतर बिजनेस है जिसमें पूँजी कम और मुनाफा ज़्यादा लोग कमा रहे तँबाकू एक पान पान का भी दुकान होता है वो छोटा से छोटा बेज पैसा लगा के लोग अच्छे से अच्छा पैसा कमाते हैं एक चाय का दुकान है उसमें भी कम पूँजी और अधिक अधिक मुनाफा है एक छोटा से छोटा बिजनेस जैसे प्याज भी है प्याज लोग लाते हैं बाहर से एक बोरी लेके दो सौ चार सौ रुपए कमा ही लेते हैं छोटा बिजनेस सब से फॉर्बेटर है बड़ा बिजनेस के लिए यहाँ बिजली की कमी है बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए कम से कम दस लाख बीस लाख हो उसके बाद मकान का एक पगड़ी देना पड़ता है छोटा रकम दो लाख चार लाख पहले वो लोग के पास नहीं रहने के कारण बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते हैं छोटा बिजनेस अभी जितना कम पूँजी में अधिक फायदा है वो हाट का ही हम देख रहे हैं कि हाट का जो भी लोग हाट का काम करते हैं छोटा पूँजी लगा के और अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं और उन लोग का अच्छे से अच्छा व्यापार चल रहा है